आंनाथ' बुंनो थाङोबा बिदि ससेल मिडिया याव आंनि बिदि सेनेल थेनेल गैया आं फेसबुक ल' इउस खालामो ओमफ्राय फेसबुकाव आङो बिदिनो माखासे फट' आप्लड खालमो आरो आप्लड खालामनायाव माखासे माखासे खमेन्ट होलाय लायो बा आंबो रिप्लाय खालामो बा आंखौबो सोरबा मोजांबा मोजां जादों होनहरो गारजिबा गारजि जादों होनहरो आंबो बेखौ रिप्लाय खालामो खिन्थु फेसबुकाव नोङो मोनसे लिमिटेड पारसोन सो फ्रेन्ड खालामनो हायो नामाथाय आं बिदि सानो आरो खिन्थु दासिमाव आंनाव बिदि एथ'ग्राम लोगोबो जाथ'आखै एसेबां मानि लोगो जाथ'आखै आरो आंना फेसबुकाव खिन्थु लोगो बानायनायाव फेसबुका बहुथ मदद खालामो माने नोङो बावनानै थांनाय लोगोखौबाबो बे फेसबुक नि गेजेरजोंनो लोगो मोननाय जायो आरो टेकनल' नों आं आंखौथ' बानाय बावनोबो सुबिदा होदों खिन्थु मोनसे समाव जोबहैगोन बायदि मोनो आङो लोगो बानायनायखौ मानोहोमबा बुरजा बुरजा बुरजा लोगो जाबाबोथ' मोनसे लिमिटेशन थायोनालाय आमफ्राय आङो आंनि फट आप्लड खालायनायाव माखासे मालाबा मालाबा एसे गियोबो डाउत डाउत बो जायो माने बायसान्स आंनि फेसबुक खौ सोरबाफोर माने गारजि सख्र'फोर थायोनालाय बिसोरो हेक खालामबा माबा मोनसे इनफरमेशन लानानै थांबा बिदि सानो आङो साननाया खिन्थु दा दासिमाव बिदि जाफेराखै जानायालाय आं आंङो फेसबुक खौ बाहायो बाहायो बाहायनाया खिन्थु बाहायनायावबो बहुथ मालाबा मालाबा गिनोबो ओंखारो खिन्थु मालाबा मालाबा मोजांबो मोनो आरो सोरबाफोर खमेन्ट हरबाबो आंङो रिप्लाय खालामनो हाजोबा माखासेखौ बिनि थाखाय ए मालाबा मालाबा गारजिबो नाङो हामाबो नाङो खिन्थु सिक्रेसिफ्रा आङो आंनि फेसबुकावथ' आंनि फुल इनफरमेशनानो थाजोबोनालाय बेफोरखौ आङो मालाबा सिक्रेसि होननाय बुस्थु थायो सिक्रेसिखौ आङो मालाबा मालाबा पाब्लिक खालामनो साना बा सोरबाफोर बेखौ हेक खालामनानै सोरबाफोर पाब्लिक खालामगोन नामा बिदि मालाबा मालाबा गिनाय फैयो आरो खिन्थु दासिमाव जेबो जाफेराखै जानायालाय थेवबाबो टेकनलजि नालाय माला मा जायो बुंनोबो हाया आरो लोगो फेसबुकावथ' बहुथ लोगो मोनो लोगो मोननायालाय नोङो बोसोर बोसोर थांनानै लोगो मोनलायैयाबो फेसबुकाव लोगो मोननो हाबाय बा बहायबा गुबुन जायगायाव थाहैनाय मानसिखौबो नोङो फेसबुक नि गेजेरजोंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै बा माबा मोनसे मेसेज हरनानै नोङो लोगो जानो हायो मोजां गाज्रि रायलायनो हायो गोसोनि खोथा सियेर खालाम लायनो हायो मानि ग्ल'बेलाइस खालामनो हायो आरोखि बुस्थुआ माबा ससियेल मिडिया जों आमफ्राय लोगो खालामनायाव बुरजा लोगो खालामनायावथ' आंखौ बेराद हेल्प खालामबाय फेसबुका दासिमाव आंनाव बहुथ लोगो जाबाय खिन्थु दासिमबो लिमिट आ जोबाखै खोमा ओंखायनो दाबो माबा जाथ'आखै मानि खालामनायाव लोगो खालामनायावथ' मदद होयो होनायालाय आरो बहुथ नोङो सासे मानसिनि फिलिंस बे मोनसे फट सोनायनि गेजेरजों फट सोबा नोङो बहुथ मानथि खमेन्ट होयोना बिसिनि खमेन्ट खौबो जोङो नायनानै बा नुनानै माबा खालामनो हायो आरो फिल खालामनो हायो बे आंनि फटक सोनायावबा बेबा मा बायदि फिल खालामदों बेफोरखौ जोङो गासिखौबो फिल खालामनो हायो आरो ओंखायनो ससेल मिडिया खौ बाहायोब्लाबो एसे केयारफुल जानानै बाहायनाया मोजां होननानै सानो आरोखि नङाबा मानि ससेल मिडियायावबो बहुथ गोदाव सोराव माबानाय जों नुलाबाय थानाय जायो बर'फोरनि गेजेरावनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो माथो दिनैबो सोरबा बिसि गारनाय गाबोनबो सोरबा फिसाइ गोमानाय बिदिनो जालाबाय थानाय नुयो खिन्थु ससेल मिडिया खौ मोजां माने टेकनलजि यानो मोननै अवे थाया मोननै थायो आरो जेनोबा निगिटिभ अवे पजिटिभ अवे नों पजिटिभ अवे आव बाहायोबा ससेल मिडिया या बहुथ नोंखौ हेल्प खालामगोन आरो निगेटिभ अवे आव बाहायोबा जों निगेटिभ आव लांगोन माने बेनोखा आरोखि माने ससेल ससेल मिडिया मोनसे समाजनि मोनसे आइना होननानैबो बुंजायो मानि समाजाव मा जादों मा बेरदों गासिखौबो नोङो रोखा नुनो मोनो ससेल मिडिया आव नाथाय ससेल मिडिया खौ मालाबाबो निगेटिभ लामाजों बाहायनो बा गारजि लामाजों बाहायनो साननायखौ मालाबाबो मदद खालामनो नाङा बा एलाव खालामनो नाङा आमफ्राय ससेल मिडिया आथ' बयनिबो जिउनि मोनसे पार्ट बायदि जानानै थाबाय आरो दासिम बे मर्डारनाइस वार्लडयाव ग्ल'बोल वार्लडयाव माने सासे मानसिआ बहाबा थांनायखौबो ससेल मिडिया आव फस्ट खालामो बा फट थट आपल'ड खालामो बा बिडिय' आपल'ड खालामो बा सोरबाबा इउटियुबबाव सेनेल खुलिनानै मोनसे गोदान गोदान कन्टेन्ट होयो बेफोरनि गेजेरजोंबो नोङो बहुथ जायगाफोरखौ नुनो मोनो एक्सप्ल'र खालामनो हायो आरो उमुक जायगानि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो आरो बहुथ मानसिनि फिलिंस खौबो मिनथिनो हायो आरो गोदान गोदान लोगो बानायनायाव ससेल मिडिया याव बहुथ हेप्ल खालामो आरो टेकनलजि आथ' बुरजा लोगो बानायनायावथ' मदद खालामो खालामनाया एक्चुवेलि नों आउट अप इन्डिया आउट अप एसिया बिदि थाबाबो नोङो गोजान गोजान जायगायावबाबो नोङो ससेल मिडिया नि गेजेरजों लोगोनि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट मा रिकुवेस्ट खालाम हरनो हायो बा लोगो जालायनो हायो बा नोंनि गोसोनि साननायखौ बिनि सिगाङाव फोरमायनो हायो बा बेबो गावनि गोसोनि साननायखौ गोजान जायगायाव थानानैबाबो नोंनो फोरमाय हरनो हायो आरो ससेल मिडिया बुंनो थाङोब्ला मोननै बयबो गासिबो टेकनलजि यानो बुंनो थाङोबाथ' मोननै माबा दं मेरिटस एन्ड डिमेरिटस नोङो माखासे माखासे मेरिट मेरिट बेसिस नि लामा माबायाव थाङोबाथ' मेरिट माबायानो जागोन आरो गारजि लामाजों थाङोबाथ' बे डिमेरिटस नि माबा माखासे थांगोन बेनो आरो बयहाबो मानि मेरिट डिमेरिटस थाखायोनालाय टेकनलजि याबो बिदिनो जुदि नों मोजां बाहायो मोजां लामाजों बाहायदोंबा बेयो नोंनो मोनसे पजिटिभ अवे बा पजिटिभ लामाजों नोंखौ लांगोन आरो नोङो गारजि लामाजों बाहायदोंब्ला बेयो नोंखौ नेगेटिभ मोनसे मेसेज होगोन आरो आमफ्राय ससेल मिडिया आंथ' गिदों गिनाया आंनि सेक्रेसि खौ लानानै ससेल मिडिया आव मालाबाफोर सोरबाफोर लिक आउत खालामला बायोबा दे जेबो नङा आंनावबो एथ'बां सेक्रेसि गैया थेवबो मबेबानि समाव नोङो मेसेज बो फैयोना मालाबा मालाबा उन्दै गथ'फोरनि ससेल मिडिया आव फट आपल'ड खालामनो नाङा मानो नाङा होनो बेखौ लानानै एसे गियो गिनायालाय खिन्थु दासिमाव जेबो जाफेराखै जानाया आंनि आंना गथ' दङ गथ'खौबो आङो गथ'नि फट खौबो मालाबा मालाबा सेयर खालामो लोगोफोरजों सेयर खालामो बहुथ खमेन्ट हरलाय लायो आंबो माखासेखौ रिप्लाय खालामो नाथाय माखासेखौ रिप्लाय खालामनो हाया जायो बिदिनो आरो खिन्थु ससेल मिडिया खौ मोजां लामाजों बाहायोबा मोनसे मोनसे मोजां पजिटिभ अवे थायो गारजि लामा गारजि नेगेटिभ माइन्ड जों बाहाबाथ' बे मोनसे नेगेटिभ मेसेज थाङो बयनिबो गेजेराव बेथ' बे गासिबो टेकनलजि याव मोननै दंखायोनालाय ओंखायनो माखासे सिक्रेसि फोरखौ लानानै मालाबा मालाबा गियो गिनायालाय लिक आउत फोर जागोन मागोन साननानै आरो बेनो आरो आरो ससेल मिडिया आव आंथ' ससेल बिदि सेनेल टेनेल बिदि कनटेन्ट टनटेन्ट सोआ आङो खालि आंनि बहायबाफोर थांबा बिडिय' माखासे आपल'ड खालामो आरो मालाबा मालाबा फट फोर खेबनायफोर मोजां मोनोबा आङो फट खौ आपल'ड खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो टेकनलजि याथ' बहुथ लोगो खालामनायावथ' हेल्प खालामो खालामनाया बिदिनो बहायबा गोजान जायगायाव थानानैबाबो नोङो सासे मानसिजों मोजां रिलेशनाव लाखिनो हायो बा मोजां लोगो जानो हायो बा नों बैनिफ्राय मालाबाफोर हेल्प फोर नांगौबा नोङो बिहरनो हायो आरो नोङो खाथियाव गैयाबालाय मा जानो बैयो गोजानाव थानानैबाबो नोखौ जिसिबां हायो इसिबां मददबो खालामनो हागौबो बिदि आसाजोंनो जोङो ससेल मिडिया जों माखासे फस्ट खालामनाय जों नुनो मोनो बा आंबो खालामो मालाबा मालाबा मबेबा समाव नांगौ जायोबा लोगोफोरखौ लोगोफ्राबो आंखौ हेल्प खालामो बिदिनो आरो माने टेकनलजि आव ससेल मिडिया आ बहुथ हेल्प खालामो बुंनांगोन आरो मानि बे मर्डारनायस्ड वार्लड याव बहुथ हेल्प खालामो बे आरो